जय झूलेलाल अॼुकल्ह जो माहौल त पहिरियों खां चङो ई बदलजी वियो आहे पहिरियों छोकिरियूं पंहिंजे लिहाज़ में रहंदी हुयूं छोकिरियूं पढ़ाई त सफ़ा कंदियूं ई न हुयूं पर अॼुकल्ह पढ़ाई जे बिना त हले ही नथो अॻिए कॉलेज छा हूंदो हुओ जहिड़ो घटि वधि माण्हू वेंदा हुआ भई ॿ चारि वेंदा पर अॼुकल्ह पढ़ाई बिना त हले ही नथो वॾनि वॾनि कॉलेजनि में ऐडमिशन थियूं कनि पो हुतां जी पढ़ाई लिखाई कनि तियूं कॉलेज में उते जा वरी ॿारनि जी हलति चलति बि ॿी थी रई आहे शॉट थियूं पाइनि अॻिए छोकिरियूं सलवार कुर्ता पोती खां सवाइ ॿाहिरि कोन निकरंदियूं पर अॼुकल्ह छोकिरियूं शॉट कट स्लीव्स कपिड़ा थियूं पाइनि ॿियों त अॼुकल्ह चवंदा हुआ भई हरिओम उथण सां अॼुकल्ह जा ॿार हाए हैलो जहिड़ो ज़मानो ई सॼो नओ थी वियो आहे ॿियों त मोबाइल अची विया आहिनि ॿार सॼो ॾीं अॼुकल्ह मोबाइलनि में ई वेठा आहिनि भई ऐं काई ॻाल्हि करणी हुजे त भई हुननि खे ॾह दफ़ा त चवणो तो पए अॻिए माउ पीउ जे मोबाइल न हूंदा त हिकु ई चए सां भई हा मम्मी हाज़िरु जेको चओ असां करूं पर अॼुकल्ह ॿार त पंहिंजे हिसाब जा आहिनि मोबाइलनि जी दुनिया में हली विया आहिनि ॿियों त सॼो ॾींहुं मोबाइल में इंग्लिश गाना वेठा ॿुधंदा आहिनि असांखे त ये इंग्लिश बराबरि अची ही कोन असां त सिंधी माण्हू आहियूं असांजी ॿोली सिंधी आहे हिननि खे त ख़बर बि कोन्हे भई सिंधी छा थींदो आहे सब इंग्लिश जा गाना ॿुधनि हाए हैलो कनि असांखे त ये कुझु ॻाल्हियूं सम्झ में ई न ईंदियूं आहिनि इन्हनि खे पाण अॻिए जी असांजी त दुनिया इन्हनि खे कुझु ख़बर ई कोन्हे सफ़ा नई दुनिया ज़मानो ई सफ़ा बदिलजी वियो आहे असां चाहियूं था त की भई इहो बि असां जेके असां ॾिठो आहे ज़मानो उओ बि इहे इहे बि थोरो ॾिसनि भई असां कीअं वॾनि जी लिहाज़ु कंदा हुआसीं कीअं घुंघट में हलंदा हुआसीं अॼुकल्ह त उहा कट स्लीव जो ई ज़मानो लॻो पयो आहे दुनिया सफ़ा बदिलजी वई आहे सफ़ा हिकु नई दुनिया ठही वई आहे